मां मुंहिंजे घर जे माण्हूनि खे घर में के तरह तरह जी शयूं ठाहे खाराईंदी आहियां जीअं केॾीमहिल दालि बाटी केॾीमहिल इडली सांभर केॾीमहिल छोला भठूरा जीअं जीअं ॿार ब्रेड जी तरह तरह जी वेराइटियूं ठाहे करे ॿारनि खे खाराईंदी आहियां ॿार जेका फरमाइश कंदा आहिनि सोचे करे यूट्यूब ते ॾिसी करे वेराइटी ॿारनि खे ठहाराए करे खाराईंदी आहियां मां कंहिं फैशन ब्रांड में कमु कोन्ह कंदी आहियां शट ब्लाउज़ ऐं सलवार जे लाइ जी क़ीमत उनजो कपिड़ो ॾिसी करे उनजे हिसाब सां ई तय कंदी आहियां ॿ टे दुकान घुमी करे थोरी आइडिया लॻी वेंदी आहे त इहा शइ कहिड़े अघि जी थी सघे थी बाज़ारि में घुमण सां ॿ टे दुकान में घुमण सां तरह तरह जी वेराइटी ॾिसण जे लाइ मिलंदी आहे उनमें अंदाजो लॻी वेंदो आहे त इन शइ जो लॻभॻि रेट केतिरो थी सघे थो